हेलौ औ सार आङो माबा बेंटल नैबे बैसागु खुंफुं आफादनिफ्राय होनदों माने जोंनि बेंटलाव ओरै बैसागुआव जोबहांहांआव आरोखि बिदिनो बैसागनि पनद्र' सल्ल' टारिकसोआव बैसागु प्रग्राम खुंनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जोङो नोंथांखौ एंकरिंग खालामो होननानै मोनथिखानायखाय एसे खबर लाहरदोंमोन आरोखि औ साराथ' ओरैनो एंकरिंग खालामबाय थाखायोना औ आतसा आतसा औ औ औ औ दे ओम ओम ओम बेखौ औ औ औ जेनेबा सारा जेनेबा पनद्रसोआव बैसागनि पनद्रसोआव नायनायग्रोलाय माबोरै माबोरै जागोन जेनेबा सोलाबगोन ना सोलाबा औ माने जों औ औ माने बे एक दुइफ्रावथ' बिराद मानसिफ्रा प्रग्राम खुङोना बेवहायथ' मोननाय नङा बादि सानदों आरोखि ओंखायनो जोङो एसे गेजेरावनो लाखादों आरोखि आरो जोबनायावबो बिदायावबो मानसिफ्रा बिराद खुङो ना औ ओंखायनो बे बैसागनि पनद्र' सल्ल'आव आरोखि औ औ प्रग्रामाथ' जोंना सानसेनिल' लादों ओ माने फुंनिफ्रायनो जागोन आरोखि जेनेबा फुंनिफ्राय एसे खेला दुलाफोर होगोन आरोखि गथ'फोरनि थाखाय जोंनाथ' एसे लकेल एरियानि नालाय माने एथ'ग्राब गिदिरबो खुङाखै जास्ट गथ'फोरनि थाखाय देबेलप्द जानांगौ बेफोरबायदि टारगेट लानानै खुंदों आरोखि जास्ट कालचारेलल' नङा आरोखि बेयावहाय औ औ कालचारेलल'अपस'न नङा ओंखायनो जेनेबा जोंनिया बिदिनो आटथायाव फ्लेग हस्टिं खालामनानै बिदिनो फ्लेग हस्टिंनिफ्रायनो दाइरेक्ट माबा खेलाखौ स्टार्ट खालामगोन आरोखि बे गथ'फोरनि खेला बादायलायनाय एबा खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बेफोरबादिखौ स्टार्ट खालामगोन आरोखि ओमफ्राय मोनायाव बिदिनो कालचारेल प्रग्राम जागोन आरोखि बिनि उनाव औ सानसेनिल' प्रग्राम जागोन होम्बा नोंथाङा सोलाबोबा नायदो एसे औ औ पनद्र औ औ औ औ औ औ औ औ औ दे जागोन सार दे होम्बालाय औ औ खबर लाहरफिनसां औ दे जागोन दे होम्बालाय औ दे होम्बालाय दे उनाव लाहरफिनसै खबर औ दे